नमस्कार मैम जी मैम बताइए जी जैसे जी हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा बर्गर समोसा आपको सारे आइटम मिल जाएंगे और सब बिल्कुल साफ सफाई के साथ हमारे यहाँ बनते हैं किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नही मिलेगी जी हमारे वहाँ सब चीज़ें आपको अच्छी ही मिलेंगी हमारे वहाँ जो है अच्छे मसालों का उपयोग किया जाता है और अच्छे तेल का उपयोग किया जाता है सारी चीजें ढक कर रखी जाती हैं किसी भी प्रकार की कोई गंदगी या कोई चीज ऐसी नही होती है जिससे कि खाने के बाद आपके आपको कोई परेशानी हो नही नुकसान करने वाला कुछ नही होगा मैंने बोला न अभी कि हमारे यहाँ जो है पूरी साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है और तेल मसाले ये सब जो हैं तो बिल्कुल अच्छे उपयोग मे लाए जाते हैं तो इनसे सिंपल खाना भी मिल जाएगा कच्चा खाना पूरा हमारे पास रहता है थाल के रूप मे पैक हो के आपके पास आएगा अगर आप चाहेंगी तो और चाइनीज खाएंगी चाइनीज में भी सारे आइटम आपको मिल जाएंगे बर्गर है ये सब चाऊमीन वगैरह मैकरोनी पास्ता चिली पनीर ये सब मिल जाएगा साउथ इंडियन भी आपको मिल जाएगा जिसमे इडली दोसा सांभर ये सब आपको मिलेगा

हाँ बिल्कुल बता देंगे मैम जैसे आप दोसा अगर लेती हैं तो दोसा आपको वन हंडरेड ट्वेंटी माने एक सौ बीस रुपये का मिलेगा और इडली अगर आप लेती हैं तो वो आपको सौ रुपये की मिलेगी और बर्गर अगर आप लेती हैं तो आपको पैंतीस रुपये का मिलेगा ऐसे आप जो पसंद करें वो आप ले सकती हैं हमारे रेट भी सही रहते हैं क्वालिटी भी सही रहती है साफ सफाई की पूरी ध्यान दिया जाता है जो आपको चाहिए आप बताइए नहीं नहीं बिल्कुल नुकसान करने वाली कोई चीज हमारे वहाँ नही होगी मतलब हम लोग साफ सफाई का इतना सब ध्यान देते हैं तो नुकसान करने वाली कोई चीज़ हमारे वहाँ नही होगी ये नहीं कि आप और आपके बच्चे अगर उसको खाए तो कोई दिक दिक्कत हो कोई नुकसान करे तो ऐसा कुछ नही होगा बिल्कुल साफ

जी हाँ आप अगर ऑर्डर कर देंगी तो हमारे वहाँ डिलीभरी करा दी जाती है आपके घर तक खाना पहुँचा दिया जायगा पेमेंट आप पैसा जो बनेगा उसका आप अपने घर पर उसको दे सकती हैं जो लड़का ले कर आएगा जी नहीं मैम डिलीभरी का कोई एक्स्ट्रा पैसा नही पड़ता है हमारे वहाँ आप ऑर्डर नोट करा दीजिए भिजवा देते हैं

नमस्ते